मिगी अज बी कलमै कन्नै लिखना बड़ा पसंद ऐ लेकिन अगर अज्ज दी अज्ज दा दौर दिखचै अस ते हून मोबाईल दे लैपटॉप आई दे ते लोक अज कल टुच्च टुच्च करियै टैप करनै ते जरूरी समझदे चंगा बी ऐ कि के एह्दे कन्नै केह् होंदा बड़े सारे पत्तर जेह्ड़े न जेह्ड़े अस इयां गै लिकी लिखियै खराब करी ओड़ने ओह् अस रद्दी बनाई ओड़ने मतलव ते अस उसी घट्ट करी सकने क्योंकि अगर इक इक कागजें दा टुकड़ा बनाने गी बी बड़ी मेह्नत लगदी ते जिन्ने बी साढ़े कताबां न उनें गी बनने आस्तै बड़ें सारें बूह्टें गी कटोना पौंदा ते जेह्ड़ा अज्जा दा दौर औ जेह्ड़ा अस मोबाईल ते लैपटॉप यूज करा ने ते ओह्दे च केह् होंदा कि पेपर जेह्ड़ा ऐ जेह्ड़ा अस आक्खा ने कि साढ़ी पत्तर जेह्ड़े न अस घट्ट इस्तेमाल करने ते एह्दे कन्नै केह् होंदा कि अस बूह्टें गी बचाई सकने ते इयां जेह्ड़ा ऐ जेह्ड़ा अस पैह्लें पत्तर च लिखदे हे फ्ही स्लेटां आईयां फ्हा अल कागज़े पर लिखन लगी पे हून अज्ज दे दौर च अस मोबाईल जां लैपटॉप पर टाईप करना जादा पसंद करने